گائے کے گوبر میں پانی ملا کے مین گیٹ پہ اس کو اسپرے کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس سے بھوت پریت بھی نہیں آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا بھی مانتے ہیں کہ اس سے مچھر جاتے ہیں گائے کے گوبر کو پانی میں ملا کے اس کو اس سے گھر بھی لیپا جاتا ہے یا اس کو مین گیٹ پہ اسپرے کرتے ہیں تاکہ اندرر مچھر نہ جائے اندر بھوت پریت نہ جائے اور اندر ایک دم سرکشت رہے اور بہت سارے لوگ گائے کے گوبر میں پانی ملا کے اس سے مٹی کا گھر لیپتے ہیں لیپتے ہیں اور مٹی کا چولہا بناتے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے گائے کے گوبر میں پانی ملاتے ہیں اب اس کو مٹی کا چولہا بھی بناتے ہیں اس سے پھر پکوان بناتے ہیں اور وہ جو باہر اسپرے لگاتے ہیں اس سے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہ مچھروں مچھر نہیں جاتے ہیں اندر اور گھر کی صاف صفائی رہتی ہے اور